आं कोण कोण उलयता कुळागरां रे आं कुळागर आतां तू सद्द्यां खंय आसा आं काणकोण रे तश जाल्या काणकोणा मरे तुका कुळागरां तशीं मेवचीं ना काणकोणच्यान तुका मरे निट्ट मरे हांगा आमगे फोण्या बिण्या मरे बरीं मेळटा कुळागरां पळोवपाक अशी तुका पळोवप पावतनाच मरे माडयोच माडयो कळ्ळें फोंण्या बीन हांगा रे आमगेल्या आगापूरा बीन तूं पावला केन्ना येयला पयलीं आं हय हय हय थंयच्यान मरे हय थंयच्यानू थंयच्यानू थंय मरे फुडें वचपाचें आनी थंय मरे पयलीं पयलीं मरे तारी आहा रे म्हटल्यार बांदार मरे थंय नुस्तीं बिस्ती हें करता आनी मागीर फुडें मरे थंय कुळागरां आसा कळ्ळें कुळ कुळा गोंयचीं कुळागरां म्हणटा तीं गोंयचीं कुळागरां म्हणटा तीं मरे सुपाऱ्यांनी भरलेलीं कळ्ळें आनी थंय मरे सुपारी ये रे आमगेलें बॅडे रे बॅडे तुमी कितें म्हणटा आसतले सुपारी कळ्ळा आसतली न्हू तुका हय त्यो सुपारी आं त्यो त्यो सुपारी तेंचे मरे थंय तुमी कितें म्हणटात कल्टिवेशन कल्टिवेशन जाता सुपाऱ्यांचें आनी तें मरे अशें कोणालें पय तें कुळागरां आहा न्हू तो तो सांबाळटा तो उदो लावपाचें बांय ना बोरींग अशें बीन बानता आमगे चडश्यो बांयो रे बोरींग बीन तें हांगा तितलें हें ना हांगा बांयो बऱ्यो आमगेल्यो आनी मरे तितू मोटर लायता मरे आनी ते मागीर शिंपतात पयलीं पयलीं मरे हेतून आमगेलें तें पोनेळ आसता पय तीं सुपाऱ्यांची आमगेली पोंय रे पोंय पोंय म्हळ्यार मरे तें चुट्टाचो मरे फाटलो भाग तीं पोंय घेवन शिंप शिंपप जातालें पयलीं उदक सोडटालीं मेऱ्यांनी सारकीं आनी तितूंतल्यान मरे शिंपतालीं माडयांक आनी अशें करून मागीर कुळागर म्हणटा तें थंड रे आगापूर खूब मेळटा तूं आतां काणकोणच्यान कितें हय हय आं म्हणोन तुवें म्हाका फोन लायलो हांव सांकवाळेची रे हय ना हय हय मुकूंद नायक आं आं तुमी तूं वळखता तेका हय हय हय हय सारकें आं तें व्हाळां उद मरे तेंच्यांनी मोटर बीन लायलां आनी बरें रे थंड सामकें तेंगे भाटां बी हें ना ना ना तशें कांय ना तूं तूं मरे यो आनी मेळ दाखयता तूं आतां सद्द्या भितर सरला म्हणटा मरे काणकोणच्यान तुका लाग होय होय होय ते ते ते इगर्जी कडेन पावलो म्हणटगी म्हाका फोन कर हय बरें बरें बरें आं बरें